चिरां जिल्लायाव जोंहा हारिमुनि सोमोन्दै माने मावनाय नेम खान्थिफ्रा आलादा आलादा जेरै धोरोम हिसाबै धोरोमारिफ्रा जेरै दुर्गा फुजा खालि फुजा ओमफ्राय बिदिनो सिभ फुजा गनेस फुजा गाव गावबागाव हारिनि नेम खान्थि दङ बे नेम खान्थि बायदि बिसोरो बानायो दा बिदिनो जोंहा फुजानि समाव मोनसे आइन थायो फुजायाव बायदिसिना मेला होनाय बेफोरखौ चिरां जिल्लानि आइनगिरि जिल्लायाव पारमिस'न लानांगौ पारमिस'न लायाबा फुजानि जिखिनि माबा मेला सेला बेफोरखौ होनो मोना जोंहा मोनसे आइननि गेजेरजों बे फुजा फोरबोखौ फालन खालामो दा मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो बयहाबो फालिनायनि मोनसे मोनथाय थायो बे मोनथायनि गेजेरजों बे मोनथायनि गेजेरजोंनो गाव गावबागाव हारि हारिमु नि गेजेरजों मावफुंलायो दा बे आइना जाहैबाय जेनेबा चिरां जिल्लायाव आइननि बेलायाव जेरै गोबाव समनि मेला फुजा बेफोरबायदि फुजा फोरबोआ साननै सानथाम जायो दा बेयाव पारमिस'न लाहैनांगौ जायो चिरां जिल्लानि कमिसनारनिफ्राय बेनिफ्रायसो बे फुजा माबाखौ सालायनो हायो आरो दा बेनि बेलायाव नेम खान्थिया गोबां रोखोमनि थायो फुजा फोरबो फालिनायाव हुदा आखु बेब'हार आसार खान्थि नियम निथि गोबां थायो धोरमो बायदि धोरमो लानानै हिन्दुआ हिन्दुनिखौ बानायनोसै ख्रिस्ताना ख्रिस्ताननिखौ बानायनोसै मुस्लिमा मुस्लिमनिखौ बानायनोसै बिदिनो गाव गाबावगाव नेम खान्थिफोर थायो आरो धोरोमनि बेलायाव सरासनस्रायै माने होनब्लाबो आइन भाबै चिरां जिल्लानि कमिसनारनाव माने पारमिस'न लानानैसो बे फोरबोखौ फालन खालामनाय जायो आरो दा बेनि गेजेरजोंनो गोबां बेनि गेजेरजों माखासे बिहोमा मोन्नाय जायो जेरै फुजानि फोरबो बे फुजा फोरबोआव मा मा नियम नेथि दङ बेफोरखौ मिनथियो दा बे मोनफ्रोमबो धोरोमनि हारिनि मानसिनि सायाव गावबागाव नेम खान्थिखौ फालन खालामनानै बेनिफ्राय एसेथ' गियान बेब'हार आसार खान्थि नियम नेथि बेफोरखौ मिथिलाङो उन्दैनिफ्रायनो मिथिनानै रोंलांनानै बिसोरो बै आइन नियम निथिफोरखौ बुजिनानै मावलांफानो हायो आरो बेनो